जय झूलेलाल मां हिंदुस्तान टाइम्स और एबीपी न्यूज़ ॾिसंदी आहियां ऐं हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ पेपर पढ़ंदी आहियां हुनमें असांजे देश में छा छा हली रहियो आहे सभु ख़बर ख़बरूं पवंदियू आहिनि और अञा मां अ लाइक इवन सभिनीनि खे सजेस्ट कंदमि छा एबीपी न्यूज़ ॾिसण पंजे मिंटे में तव्हांखे सभु ख़बरूं मिली वेंदियूं आहिनि किथे छा थियो किथे छा न थियो पूरे देश जे बारे में और ख़बर पइजी वेंदी आहे छा किथे छा किथे छा हली रहियो आहे हिकिड़े मां सजेस्ट कंदमि छा तव्हां उहेई न्यूज़ पेपर एबीपी न्यूज़ चैनल ॾिठो ॾिसो जिते तव्हांखे सभु जानकारी देश में छा हली रहियो आहे हफ़्ते में हफ़्ते जी ॻाल्हि महीने जी ॻाल्हि हुन ॾींहुं जी ॻाल्हि सभु ख़बरूं हिकु ई न्यूज़ में पतो पइजी वेंदी आहे पतो पइजी वेंदो मां सभु अ